हेलो नमस्कार मैं रूपेन्द्र सिसोदिया एम पी पुलिस से बोल रहा हूँ मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ तो पहले तो कृपया आप अपना पूरा नाम बताइए

तो कहाँ आप अभी किस स्थान पे हो आप हमें बता सकते हैं तो आप हमें पूरी डीटेल दीजिए ना आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किस किस दुकान से खरीदा था क्या आपके पास बिल है

जी जी

जी जी जी जी तो आप क्या उसे जानते हो पहले से या

अच्छा तो जी जी जी

अच्छा ओके इसके अलावा

ठीक है फिर ठीक है हम आपकी कम्प्लेंट रजिस्टर कर ले रहे हैं कुछ समय बाद आपके पास पहुँच रहे हम जहाँ हैं वहीं रहिएगा